ہمارے علاقے میں عموماً تو وہی ہندوستانی زبانیں بولی جاتی آپ اسے اردو کہہ لیں یا ہندی کہہ لیں جو ایک مکس زبان ہے اس میں تمام زبانوں کے الفاظ ہیں وہی لوگ بولتے ہیں یا آفسز وغیرہ میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ انگلش کا استعمال کرتے ہیں فوم وغیرہ فل کرنے کے لیے تو ہاں انگلش کا استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ لوگ عموماً ہندی یا اردو ہی بولتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں بولتے ہیں کام اور تعلیم کے لیے لوگ نئی زبانیں سیکھ لیتے ہیں موسٹلی لوگ انگلش ہی سیکھتے ہیں اور چوں کہ ہندی تو وہ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ہندی اردو عموماً ہندی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں چوں کہ وہ اسکول سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں تو ہندی اور انگلش آ رہی ہوتی ہے اور فردر ایجوکیشن کے لیے وہ انگلش پہ ہی محنت کرتے ہیں اس کے علاوہ اردو اگر کسی اسکول میں یا مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے تو بس اتنی پڑھ لیتے ہیں خود سے نہ ہی اور اس میں محنت کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ نئے نئے نوجوان جو ابھی اردو سے تھوڑا سا متاثر ہو رہے ہیں وہ اردو بولنے میں یا اردو سیکھنے میں فخر کرتے ہیں اور اچھے سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں